हेल' अ सोरमोन हा

बिबारनि फुलिथ' दङ नोंथांनोब्ला माबायदि नांगो माबायदि अ अ बिबार नांगौ न

न' सिङाव गायनाय होनोब्लाथ' जोङो स्पाइडार प्लेन्ट दोङो मानि प्लेन्ट दोङो स्नेक प्लेन्ट दोङो इफोरखो जोङो सिङाव गायनो हायो बाहेरायावबो गायनो हायो सिङाव दालिया दोङो दालियाबो दोङो दालियाया दा गोरलै गोरलै जाहांदों फिसा फिसा जाहांदो बेखोबो लांनो हागोन

नारजि फुलबो दोङो जोंनियाव बिबार बारखानाय दोङो इखौबो लांनो हागोन गोमोबो दोङो आरो एसे खमला रं बायदिया बेबो दोङो बे गोदोर गोदोर बारग्राया दोङो आरो सिंगेला नङा बेफोर बेफोर नारजि फुलफोरानो गायजागोन आरो पिटनिया बिबारफोर दङ एफोरखौबो बाहेरायाव गायजागोन टाबावबो गायजागोन बाहेरायाव टाबाव गायग्रा नांगो ना डाइरेक्ट हायाव गायग्रा नांगो अ अ ए डाइरेक्ट गायनायखोब्लाथ' दालियाखो लांनो हागोन ओमफाय बे माबा पिटनियाखौ टाबाव गायनो थाखाय हागोन आरो माबे अ अ दङ दङ बेबो दोङो बेखोबो लांनो हागोन अ जोरो ओमफ्राय दैफोरखो एसे रोदायावल' हो सायाव होनाङा होनब्लानिया बहुद गोबाव थांगोन आरो अ दे होमब्ला ना नों फैनानै लांफैब्लानो जाबाय दैखो बेलासि टाइमाव होब्लानो जाबाय बे बाहेरायाव गायनायखोथ' साननैनि गेजेरावनो होबाय थानांगौ आरो इन्डर गायनाया बे न' सिङाव गायनाया माने सानथाम सानब्रै बा सप्तासेयाव खुनसे होब्लाबो जागोन आरो अ अ बेलासियाव गायब्लानो जाबाय दे नों फैब्ला आङो गासिखोबो खोन्था हरसिगोन दे